जियां कि मिगी इक सोआल आए दा ऐ कि तुस कुदै प्हाड़ी ल्हाकै घूमन फिरन गेदे हो जां उध्दर दा कैसा मौसम होंदा कैसा म्हौल होंदा लोकें दी बोल चाल कैसी होंदी ऐ ते ओह् में तुसेंगी अज्ज सनाना बसहोली आह्ले ल्हाके च खैर ल्हाका ते बड़ा शैल ऐ फिर उत्थें इक दो ब्यू बी हैन नै नमें बनें दियां अस आक्खनें आं के मिनी गोवा पुरथु जगाह् दा नां ऐ डैम एरिये दी जगाह् ऐ बड़ी प्यारी जगाह् ऐ घूमन फिरनें गी लोग बड़े आंदे नै इंजाय करदे न गर्मियैं दै दिनैं उत्थें न्हांदे बी हैन होर बी अग्गैं पिच्छें जगाह् हैन पर जादा मश्हूर पुरथु ऐ बसहोली जे ऐंड़ के च पौंदा ऐ बस्होली उत्थें पुरथु ग्रां ऐ इक ओह् बने दा ऐ उत्थें बड़ा शैल इक ब्यू प्वाईंट बी बने दा ऐ ते अग्गैं तुस उप्पर चली जाओ जियां जियां उप्पर चली जाओ अग्गैं अग्गैं जंदे जागे ते प्हाड़ी ल्हाका तुसें जादा दिक्खनें गी मतलव कि उत्थोें दिक्खनें गी शैल ऐ एरिया घूमनें फिरनें आह्ली जगह बी ऐ जियां बसहोली दे लागे बी ऐ जंदरोटा बड़ा अच्छी जगाह् ऐ जंदरोटा दे अग्गैं आइया सैंदर समान अस ते बड्डी चलामी आं ते अस घूमदे फिरदे गै रौह्नें आं हर पास्सै फिर अस दिक्खनें आं केंई बारी दिक्खनें आं लोकें दै खाना पीना इक बारी गे अस जी साढ़ी थोह्ड़ी प्रावलम होई गेई गड्डी गी ते कुसै दे घर रैह्न चली गे ते उत्थें उंदा खानें पीनें दा इन्ना अच्छा में आक्खा ना इत्तें साढ़े जम्मू सीटी च ते ओह् खाना गै नी लब्भदा मक्की दा ढोडा ते सरेआं दा साग क्या बात ऐ खानें दी ते उप्परा दे लोकें जोेह्ड़ा माल मवेशी रक्खे दे होंदे उंदा जेह्ड़ा अपनें देस्सी घर दा दुध्द देहीं देहीं तुस खाहो ते इत्थें ते सोआद गै नी आंदा उस देहीं दा पता नी केह् केह् मलाबट होंदी ऐ उत्तें प्योर होंदा

ते उत्थें बी केई बाकी जन्नें होनें इस बेल्लै इत्थें साह्नू पसीनें अवा दे न ते उत्थें तुस जाओ ते बगैर जैकेट दे जान नी होंदा ऐ इन्ना अच्छा मौसम होंदा ऐ उत्थै केई बारी इनें नराते च बर्फ पेदी होंदी ऐ उत्थै स्नो फाल होआ दी होंदी ऐ इक दो बार अस गे आं ते बर्फ पवा दी होंदी ऐ मतलव उत्थें ते बड़ा अच्छी सवेरें जिसलै उट्ठियै ते दर्शन करनें गी जाना होंदा ते न्हानां होंदा ते पानी जियां आक्खो बर्फ दा कड्ढेआ ऐ इन्ना ठंडा पानी होंदा ते होर इयै जेहियां गल्लां अच्छियां न उत्थें बैसे बड़ा अच्छा लगदा ऐ अस जिसलै उध्दर जन्नें आं ते